غازی آباد ضلع میں اہم ماحولیاتی اقدامات میں پانی کی بچت اور صفائی درختوں کی بھرمار اور متعدد پروجیکٹس شامل ہیں ان اقدامات کا سامنا کچھ چیلنجیز کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ پانی کی کمی اور ذرعی حوالے سے متعلق تنازعات غازی آباد ضلعے نے بجلی کی فراہمی میں ترقّی اور تجدیدی حصول کے لیے مختلف توانائی کا استعمال کرتے ہوئے ایکو سسٹم کو متاثر کیا ہے اس نے صفائی کے اقدامات اور پودوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ذریعے ماحولیاتی حفاظت کی جانب بڑھ کر حِصّہ لیا ہے متعدد تعلقاتی چیلنجیز کے باوجود ایسی مثبت مقامی ماحولیات کے لحاظ سے بہتر مستقبل کے راہ کی روشن یہ راہ روشن کرتی ہیں